हा असां खे त साफ़ सुथरो पाणी मिलंदो आहे नलके मां जंहिं खे न मिलंदो हूंदो हुन खे जाम तकलीफ़ थींदी हूंदी ऐं असां पियण जे पाणी जे लाइ घर में एक्वागार्ड हणायो वियो आहे